मुझे लगता है कि मैं अन्य लेखकों से अच्छा लिख सकती हूँ उसके बाद ऐसे नहीं कि डॉक्टर की तरह मैं घिस पिट कर लिखती हूँ कि लोग पढ़ नहीं सकें सिर्फ डॉक्टर और कंपाउन्डर ही पढ़ सके मैं साफ साफ लिखती हूँ और गोल गोल लिखती हूँ लोग को नहीं लगे कि इसका अच्छा राइटिंग नहीं है चाहे ये खराब लिखती है गजपच गचपट करके लिखती है तो ऐसा राइटिंग लिखना मैं नहीं चाहती हूँ और रही बात थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा नहीं लिख सकती हूँ राइटिंग अच्छा लेकिन साफ साफ लिखती हूँ कि लोग पढ़ सकें उसके बाद थोड़ा संस्कृत में भी होता है संस्कृत में भी नहीं लिख सकती हूँ ठीक से लेकिन मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ कि लोग पढ़ सकें अच्छे से और देख भी सके अच्छे से और समझ भी सके लोग अच्छे से उर्दू में भी सोचती हूँ कि लिखें समझें लेकिन उर्दू आता नहीं है जो मैं लिख सकती हूँ पढ़ने कि कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू भी समझ जाऊँ और उर्दू भी साफ साफ से लिखूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या करूँ मैं सोचती हूँ किसी से सीख लूँ कोई बतावे लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा और मैं सोचती हूँ कि अच्छा से लिखूँ साफ साफ लिखूँ कि लोगों को कष्ट नहीं हो कि इसका राइटिंग खराब है और गलत भी होगा तो उसको सुधारने की भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा राइटिंग सबसे अच्छा सबसे अलग सबसे सुंदर हो ताकि लोग कहे कि हाँ इसका राइटिंग बहुत अच्छा है लेखकों की तरह और उन लोगों की तरह इसका राइटिंग बहुत सुंदर है ताकि कोई भी लोग मुझे कहे कि थोड़ा सा लिख दो चाहे फॉर्म भर दो तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है तुम बहुत अच्छा लिखती हो यही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अच्छा लिखूँगी तब तो लोग मुझे कहेंगे लिखने के लिए हाँ तुम लिखो